بچے فارغ وقت میں مختلف تفریح سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں کچھ بچے کارٹون یا مزاحیہ پروگرام دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں بہت سے بچے ویڈیو گیم ویڈیو گیمس کھیلنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کا وقت اچھا گزرتا ہے کچھ بچے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتے جاتے ہیں جیسے کرکٹ فٹبال یا چھپن چھپائی یہ کھیل نہ صرف تفریح دیتے ہیں بلکہ جسم کو بھی صحت مند رکھتے ہیں کچھ بچے کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں خاص طور پر کہانیاں اور تصویریں کتابیں یہ عادتیں ان کے س ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بتا بناتی ہیں کچھ بچے پینٹنگ یا ڈرائنگ کرتے ہیں جو ان کے مختفی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے آج کل بچے موبائل یا ٹیبل پر بھی بہت گزرتے ہیں اس وقت ٹیبل پر بھی بہت گزارتے ہیں